جی ہمارے علاقے میں بہت سارے پرندے پائے جاتے ہیں بہت پرندے ہیں جیسے کہ کبوتر ہیں طوطے ہیں چڑیا ہیں کوئل ہیں اور ہم نے اپنے گھر میں بھی ایک سیٹپ لگایا ہوا ہے جن میں رنگ برنگی طوطے ہیں ان میں کچھ لو برڈ ہیں اور مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے تو وہ طوطا پسند ہے کیوں اس کو ہم مٹھو مٹھو کہہ کے بات کرتے ہیں وہ ہماری بھاشا بھی بولنا سیکھ جاتا ہے ہم جس لینگویج میں اس سے بات کرتے ہیں وہ ہم سے ویسے ہی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ٹائم پاس بھی اچھے سے ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے وہ طوطے پہ پیار بھی بہت آتا ہے جب طوطا ہم سے بات کرتا ہے اس لیے مجھے طوطا پسند ہے اور ہم اپنے جب پرندوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اور بھی پکشی آ جاتے ہیں جن کے لیے ہم چھت پہ پانی بھی رکھتے ہیں اور کھانا بھی رکھ کے آتے ہیں جیسے باجرا رکھ کے آ جاتے ہیں گیہوں بھی رکھتے ہیں ان کے لیے لیکن مجھے جو ان میں سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ طوطا پسند ہے